ہیلو ہاں سر کون

اوکے بالکل میں لائبریرین جمیل بات کر رہا ہوں ہاں کون سی بک بھائی کون سی بک آری کیسری نہیں آپ لائبریری کے ممبر شپ ہے یا پھر آپ وزیٹر ہیں کب آئے تھے آپ اس سے پہلے بھی کبھی لے کے گئے یا فسٹ ٹائم ہے ہاں بالکل اس کی ممبر شپ رہے گی آپ پرائیوٹ میں تو ہم لوگ نہیں دے سکتے اور یہ آپ اسکول کے طرف سے ہے یا پھر مطلب وزیٹر ایک نارمل آپ کو بک چاہیے صرف پڑھنے کے لیے

اچھا

نہیں بک بک تو ہے کیسری کی بک تو ہے لیکن پرابلم یہ ہے جو کیسری کی جو بک بول رہے آپ وہ زیادہ انسٹی ٹیوٹ آری کیس ہاں آری کیسری کا بک کا ایسا رہتا کہ وہ زیادہ تر انسٹی ٹیوٹس والے یا چھوٹے موٹے جو کالجیز رہتے ہے یا اسکولس رہتے جس کے اسٹوڈینٹس رہتے وہ لوگ ممبر شپ کارڈ بنا کے رکھتے ہمارے پاس وہ لوگ جو ہیں نا آکے لے کے جاتے آری کیسری بک کیونکہ وہ لوگ کو ہم لوگ ریگولر رہتے نا ان کا ممبر شپ رہتا تو ان کے لیے کبھی بھی اویلیبل رہتی اس کے لیے میں آپ کو پہلے یہ پوچھا ممبر شپ ہے کیا آپ کا بول کے اچھا نہیں نہیں بکس ہے بکس ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو آری کیسری ہے وہ ابھی رائٹ ناؤ جو ہے نا لائبریری میں نہیں ہے اگر آپ کو بہت زیادہ کچھ ارجنسی ہے تو آپ آپ کا جو آئی ڈی پروف جو نارمل آپ ایک کوئی بکس لینے کے لیے دیتے ہو نا وہ وہی والا آئی ڈی پروف لے کے آکے آپ مجھے دو میں دوسرے جو ہے ہمارے لائبریرین کے جو دوسرے برانچیس رہتے ہے ان لوگوں سے میں بات کر کے اگر وہاں پہ کچھ ملتی ہے تو میں ایڈجسٹ کر کے دوں گا میں آپ کو اچھا یہ لینگویج کون سی لینگویج میں چاہیے آپ کو آری کیسری بک جو بول رہے آپ انگلش لینگویج میں ہی ہونا ہے آپ کو اچھا انگلش لین سنسکرت میں زیادہ سنسکرت میں زیادہ اویلیبل رہتی ہے بک اب آپ انگلش میں بول رہے تو انگلش میں بہت کم رہتی کیونکہ انگلش میں زیادہ لوگ مطلب یہ زیادہ سنسکرت پنڈت کے پاس رہتا یہ ٹھیک ہے آپ بول رہے تو آپ ایک کام کیجیے کل لائبریری آئیے کل نہیں کل تو سنڈے ہے تو لائبریری کلوز رہیں گی آپ منڈے آ جائیے منڈے آپ کا آئی ڈی پروف لے کے آئیے میں کوئی دوسرے برانچیس میں اگر آری کیسری بک اگر ملتی ہے تو میں ان لوگ کو انفارمیشن دیتا ہوں رکھنے کے لیے یا نہیں تو پھر میں میرا نام دے کے آپ کو وہ برانچ میں بھجا دوں گا وہاں سے آپ کلکٹ کر لینا بک

ابھی میں گولکنڈہ میں جو لائبریری ہے نا وہاں پہ ہوں فی الوقت میں آپ کا آپ کہاں پہ بول رہے ہو اور کہاں کا لائبریری قریب ہوتا آپ کو اچھا ٹھیک ہے تو میں ایک بار برانچیس میں بات کر کے اگر کہیں وہ بک ہوتی ہے تو آپ کے حساب سے جو قریبی لائبریری ہے آپ کو میں وہ لائبریری کا ایڈریس دیتا ہوں آپ وہاں سے جا کے لے لے سکتے میں آپ کو کنفرمیشن دیتا ہوں کہاں پہ بک اویلیبل ہے

ٹھیک ہے تھینک یو